जी जी जी जी जी जी मिली वेंदो हिते किथां खां केॾे वञिणो आहे तव्हांखे

कटनीअ खां इंदौर वेंदो ऐं उते घुमिणो आहे ठीकु आहे त भैया डे जे हिसाबु सां लॻंदव तव्हांखे छो जो तव्हांजो घणनि ॾींहंनि जो घणनि ॾींहंनि जे लाइ खपे गाॾी टे ॾींहं त भैया छह हज़ार रुपया ॾींहं जो अथव रेंट हा सेवन सीटर मिली वेंदव तव्हांखे भैया कटनी खां इंदौर त लॻभॻि टे सौ किलोमीटर थी वेंदव तव्हांजो टे साढी टे सौ किलोमीटर जी जी हुन में तव्हांखे छह हज़ार रुपया लॻंदव प्लस डीजल तव्हांजो रहंदुव हा डीजल पेट्रोल जेको बि आहे गाॾी उहो तव्हांजो रहंदुव उहो इंक्लूड थी वेंदो हुन में भैया ड्राइवर मां ॾींदोमांव तव्हांखे हा ड्राइवर असां ॾेई छॾींदासीं ड्राइवर असांजो रहंदो हा हा हा बढ़िया तव्हांखे किथे हर जॻह घुमाए वठंदो ड्राइवर अहिड़ो ॾेई छॾींदासीं त इअं आहे न असांजा ड्राइवर वग़ैरह वेंदा रहंदा आहिनि त उहो ॿुधाए रखंदोमांंव ड्राइवर एक्सपट अथव असांजो त बढ़िया घुमाए रखंदव अथव चङियूं पोइंटूं अथव हा हा इंदौर त बढ़िया

भैया टे ॾींहं पेट्रोल डीजल तव्हां लॻभॻि समुझी हलो लॻभॻि सत अठ हज़ार त तव्हांजा लॻी वेंदव पेट्रोल में डीजल सस्तो आहे गाॾी तव्हांखे सेवन सीटर इनोवा पेट्रोल अथव मां वटि उहो पेट्रोल मिलंदव डीजल न मिलंदव पेट्रोल ई मिली पाईंदव सेवन सीटर में पोइ वरी तव्हांखे हेक्टर ॾियूं मिली वञे हले हेक्टर अच्छा इनोवा नईं वारी अथव उहा खणी वठो हा पेट्रोल मिली वेंदव सेवन सीटर अथव बढ़िया लग्ज़री गाॾी अथव ओ के ओ के जी जी जी